मैंने कभी कोई बड़ी मूर्ति या कलाकृति नहीं बनाई है मैंने भले ही डिज़िटल कार्य की है पर मूर्ति कला नहीं की है पर मैं सोचती हूँ जब मैं देखती हूँ बड़ी बड़ी मूर्तियों को उनकी आकृति को उनकी डिज़ाइन को उनकी एक एक स्वरूप को बनाए हुए तो मुझे देख कर लगता है की उसको बनाने वालों को ज़रूरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि यह बहुत आसान नहीं है बहुत ही कठिन कार्य है मूर्तियों को मिट्टी के द्वारा उनको इस तरह से आकार देना बहुत ही कठिन कार्य है इसमें बहुत समय लगता है बहुत मेहनत लगती है और बहुत दिमाग भी लगता है बहुत सोचना पड़ता है की किस तरह से किसको किस तरह से मोड़ें किस तरह से बनाएँ मिट्टी को किस तरह का आकार दें की वह एक सुंदर मूर्ति का रूप दे दे हमारे देश में मूर्ति पूजा बहुत ही प्रचलित है हम नवरात्री के समय गणेश पूजन के समय मूर्ति को मूर्ति का स्थापन करते हैं और उसी की पूजा करते हैं जो विभिन्न प्रकार के कलाकारों के द्वारा बनाई जाती है तो मुझे देख कर प्रेरणा मिलती है मेहनत की कि किस तरह से वह मेहनत करते हैं और इतना अच्छा स्वरूप देते है मूर्ति का और मुझे यह साथ में यह भी एहसास होता है की उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा